हैलो जी सर जी हैलो सर प्रणाम सर ब् बोले कि हमारे मधेपुरा जिला में जेसून है उसमें अ अथी सरकार का चुनाव है बोल हाँ उसमें जो है बोले कि मैं हम जो हैं ना वोट वोट जो है वोट जो गिराते हैं तो उसका उसका क्या प्रावधान है कि वोट कैसे गिराएंगे ई वी एम का है कि मोहर का है वो सब चीज़ हमको थोड़ा जानकारी दीजियेगा सर जी जी जी जी जी फस्टे गिरा रहे मेरा कहना यही है कि आधार कार्ड और क्या क्या हम लाएंगे या नहीं लाएंगे कौन सब तो जी जी

जी जी नहीं जी हाँ जी वो सर जी बोले कि जैसे वोट जो है हम जैसे वोट गिराने का समय जो है जैसे कितना से कितना टाइम है

पाँच शाम आप कितने बजे तक हाँ हाँ हाँ

मतदान का बोले कि सर जी पहली बार जो मतदान हम कर रहे हैं इसीलिये हमको थोड़ा जो है ना घबराहट था दिमाग पर से कैसे क्या होगा या नहीं होगा ठीक है

ठीक है सर ठीक है ये आप जो बताए ठीक है सर अथी यही बात था ठीक है मेरा मुद्दा यही था कि हम पहली बार वोट गिराने के लिये चाहते हैं ऐसी चीज कि हमको आप जो जानकारी दिए आपको धनवाद सर जी कि बिल्कुल हम बूथ पर आएंगे और हम जो है ना वहाँ पर आप हमको सारा संविधान कुछ फोन पर बातचीत भी हो गया और व वहाँ पर भी आप अच्छा से बता दीजियेगा इसलिए ठीक है सर कॉल कट कीजिए ठीक है सर रखते हैं ठीक है सर रखिये सर